हलो लकी रॅस्टॉरंट

म्हाका न्ही ऑर्डर दिवपाक जाय आशिल्ली म्हाका एक मशरूम दो प्याजा एक पनीर तिक्का मसाला पांच रोटी एक फ्राय्ड रायस जाय आनी म्हाका न्हू रिसिप्टूय जाय ताची मातशी रिसिप्ट प्रिंट करून दवरात